हँ हेलो हँ अच्छा हँ अच्छा पहिने अहाँ के बजैत छी से अपन नाम कहू आ कतयसँ आयल छी सेहो कहू अच्छा अच्छा तऽ अहाँ सहरसामे घुमयके लेल जगह सभ आयल छियै सहरसामे सएह ने तऽ एखन ठहरल छी कतय अच्छा तऽ आसपासके जे छै घुमय तुमयके सएह ने बड़ा परिवार छै अच्छा हँ तऽ सहरसा जे छै से अहाँ एकटा कैब लऽ लिअ आ सहरसासँ सटले वनगाँव छै तऽ ओहिठमा बाबाजीके कुटीके दर्शन कए लिअ देवना पड़ैत छै वनगाँवमे तऽ देवना घुमि सकैत छी माँ तारास्थान आबि सकैत छी आ बहुत पुरान एकटा बगलमे कन्दाहामे सूर्य मन्दिर सेहो छै तऽ हँ ओतहु घुमि सकैत छी अगर महिषी आयब तऽ कनिके बढ़ि कऽ जे छै कारूबाबाके स्थान सेहो छै तऽ एहि सभठमा बढ़िआँसँ घुमि सकैत छी आ जहन पूरा परिवार सङ्ग एलहुँ हेँ तऽ ई मौकाकेँ जे छै से नहि गमाना चाही फायदा उठाना चाही आ बहुत बढ़िआँ पूरा मिथिला क्षेत्र छै मिथिला भाषी लोक छै तऽ अहाँकेँ कोनो समस्या एहिठमा नहि हैत हँ निकलबै तऽ सभ एकदम सभ सहयोग करता अहाँकेँ आ कतहु किछो महिषीके तऽ ई छै जे हँ मण्डन मिश्र मण्डन धाम लए कऽ प्रसिद्ध छै एहिठमा जे एहिठमका बुझले हैत जे मण्डन मिश्र आ भारती जे रहथिन हुनकर पत्नी तऽ केहन प्रसिद्ध रहथिन हुनकर जे छै से नागर्जुने सङ्गसँ भेल रहै हँ सम्वाद भेल रहै ओतय ओहो से प्रसिद्ध आ इहो बात अहाँकेँ बूझल हैत जे महिषीमे जे छै से मण्डन धामके पानि भरनिओँ आ हुनकर सुग्गो ओहो सभ जे छै से संस्कृतेमे बजैत रहथिन आ माँ तारा लय कए तऽ बेसी प्रसिद्ध छथि उग्रतारा लय कए जे बुझले हैत जे वशिष्ठ जे छै से माँके एतेक आराधना करैत रहथिन जे माँ ताराके तऽ ताहि दुआरे जे छै से ओहो लय कऽ बहुत प्रसिद्ध छै तऽ एहिठमा तऽ किओ भी सहरसा जहन आबैए तऽ ओतय बिना माँ तारामाइके दर्शनके ओ तऽ अबिते छथिन एहिठमा तऽ अहाँ अगर चाहैत